ہماری ریاست میں اردو زبان ایک اہم رول ادا کرتی ہے ہماری ریاست میں اردو زبان کے ذریعے آپس میں بھائی چارگی بڑھتی ہے اردو زبان سے لوگوں کو تجارت کرنے آسانی ہوتی ہے ہماری ریاست میں دوسری سب سے زیادہ بولنے والی زبان اردو ہے اردو میں اردو زبان میں بہت ادب تہذیب ہوتی ہے جس کے دیگر ممالک کے لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے